आइ हम एकटा पेन्टोनिकके कलम जे ऑडर केलहुँ रहै ओकरा हमरा डिलिवरी आएल अइ तऽ हमे ओकरा बहुत नीक कलम रहै हम ओहिसँ लिखलहुँ तऽ हमर हमर जे लिखावट रहै ओहो बहुत नीक भेल हँ ओकर क्वालिटी क्वान्टिटीसब बहुत बढ़िआँ रहै बहुत नीक ओकर गुणवत्ता रहै हमरा नीक लागल हम चाहै छी जे आओर लोकसब खरीदै हम अपन पड़ोसिओ सबके कहलिए अगल बगलके जतेक लोक छै सबके कहलिए जे